हलो जी सर

हाँ जी हम जी जी वहीं से बोल रहे हैं बोलिए अच्छा जी अच्छा आपका साइज क्या होगा कौन सी कंपनी के चाहिए आपको हाँ जॉर्डन के हैं अपने पास पीस काफ़ी यह अपने एक हज़ार से शुरू होकर सात हज़ार तक के हैं उसकी बारह सौ से शुरू होकर वह भी सात हज़ार तक की है यह एडीडास के अपने पास महँगे मिल जाएँगे पन्द्रह सौ से शुरू होकर आपको ऐसे मिल जाएँगे करीब पन्द्रह हज़ार तक मिल जाएँगे अच्छा अगर अच्छा अगर आप यह तीनों लोगे तो मैं आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट दे सकता हूँ हाँ यह शॉप नंबर सात सौ बाइस और जामा मस्जिद यह कुमेरी गेट देखा है आपने यहाँ से मंडी वाला रोड है मंडी वाला रोड है वहाँ से सरसों अनुसंधान आएँगे वहाँ से कुमेरी गेट पड़ता है वहीं से आप सीधे सीधे चलते जाओगे ना तो वहाँ पर ना भगवान टैकस पड़ेगा वहाँ पूछ लेना कहीं से भी जामा मस्जिद पर यह दुकान कहाँ पर सभी बता देंगे फ़ेमस है हमारी दुकान बहुत मेरा नाम है योगेश दिवाकर अरे आ अरे आप आ तो जाइए एक बार चीज़ डिसाइड कर लीजिए फिर वह तो हम आपस में मिल के बात कर लेंगे डिस्काउंट भी कोई ऐसी वह नहीं है मैं आपको अपनी वह लिंक है हमारी शॉप की ही है हाँ मैं आपको वह फ़ॉरवर्ड कर देता हूँ आपका यही नंबर है वाट्सअप हाँ हाँ आप एक बार मेरे को हाय सेंड कर देना मैं आपको सारे लिंक भेज दे रहा हूँ हाँ हाँ हाँ हो जाएगा आप ऑनलाइन ऑडर कर देना कोई दिक्कत नहीं है हाँ और यह भी क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी होगा तो उसके लिए भी अलग ऑफ़र हैं आप चेक कर लेना ओके ओके थैंक यू